वैसे तो हमारा पसंदीदा खेल तो क्रिकेट ही है क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते थे हम लोग लेकिन क्रिकेट बचपन में खेला भी करते थे लेकिन अब नहीं खेलते वैसे तो फूटबाल भी खेलते थे और बैटमिंटन भी खेलते थे बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं ताड़ी पचासा भी खेले हैं और गिल्ली डंडे भी खेले हैं और पिकनिक पे जैसे हम लोग जाते थे तो लुडो का आनंद लेते थे चार लोग बैठ कर लुडो अच्छी तरह से खेल लेते थे बचपन में अनेक प्रकार के खेल हम लोग खेले हैं अब भाई वैसे तो सब सब खेलों के बारे में जानकारी है अच्छा तो लगता है क्रिकेट ही लेकिन क्रिकेट कम खेले हैं खेल किसको पसंद नहीं है सबको तो लुका छिपी का खेल खेलते थे और जैसे चोर पुलिस हो गया उसको भी खेलते थे खेल में सब इंटरेस्ट भी लेते थे और जो फूटबाल होता था उसमें भी हम सारे लड़कियाँ इस्कूल के टाइम पे खेलते थे फूटबॉल रन बनाते थे ऐसे भी राउंड मारते थे और खेल खेलना अच्छा लगता है आजकल के अब टाइम उतना नहीं मिलता अब तो मोबाइल में ही खेल खेलते खेल लेते हैं थोड़ा बहुत लुडो उडो पैसे पे और टाइम उतना नहीं मिलता सब अब तो मैदान में थोड़ी खेलने जाएँगे घर पे भी बैडमिंटन ट्राई कर लेते हैं बच्चों को साथ बच्चे भी खेलते रहते हैं बैडमिंटन उनको साथ भी बैडमिंटन का आनंद ले लेते हैं और खेल तो पैसे पे जब क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग टी वी पे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं सब लोग बैठ के आनंद से क्रिकेट देखते हैं टी वी पर सब लोग घर के परिवार सभी लोग देखते रहते हैं कि हाँ मैच आ रहा है भाई क्रिकेट हो रहा है किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा है कितना रन बना है कितना नहीं बना सब क्रिकेट ही ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग हम लोग भी फिर क्रिकेट ही खेलते हैं तो अच्छा भी लगता है क्रिकेट फुटोबॉल भी अच्छा लगता है बैटमिंटन भी अच्छा लगता है अब लुडो तो वैसे पे जब जो कॉपी में बनी रहती हैं लुडो वो अब लोग कौन कापी को ले कर बैठे कापी में कम देख खेलना पसंद करते हैं सब लोग को मोबाइल ही यूज़ करते हैं मोबाइल पे बैठ जाते हैं लुडो खेलने मोबाइल अच्छा लगता है मोबाइल पर लुडो चलो खेलो लुडो इसलिए सब अब मोबाइल पे ही हम भी मोबाइल पर लुडो देख लेते हैं खेल लेते हैं हम मोबाइल मोबाइल पे लुडो अच्छा अच्छी तरह से बच्चे भी पसंद कर लेते हैं कि हाँ लुडो चलो मोबाइल पे ही देखें खेले वैसे पे कापी लेके कौन गिट्टी खेले कौन टिक लगाए जब मोबाइल पे ही सब लोग पसंद करते है मोबाइल पर ही देखना पसंद करते हैं और इसपे खेलना भी पसंद करते हैं हम लोग भी मोबाइल पे ही पसंद करते हैं कि गेम इसी पे खेलें